میں نے بارہویں کلاس تک پڑھائی کی ہے اور میں نے اردو اردو زبان سے پڑھائی کی ہے میں آج ایک نوکری پیشہ افراد ہوں میں روزانہ اپنے کام پہ جاتا ہوں گھر آتا ہوں میں پاور لوم انڈسٹری سے مختلف ہوں ہم پاور لوم میں کوٹن کا کپڑا بناتے ہیں اور اس اس کے لیے جو بھی سامان میسر ہوتی ہے ہم وہ سب سارے کام کرتے ہیں